میں نے گیمنگ کی دنیا میں قدم رکھا جب میں اسکول میں تھا پہلے تو صرف اکیلے کھیلتا تھا مگر جب میں نے پب جی موبائل کلیش آف کلینس جیسے گیمس کھیلنے شروع کیے تو قبیلوں کی دنیا میں دنیا سامنے آئی جب میں ایک قبیلے میں شامل ہوا تو دنیا کے مختلف حصوں سے کھلاڑیوں سے بات چیت ہوئی کبھی پاکستان کبھی انڈیا بنگلہ دیش یا خلیجی ممالک کے لوگ ہم سب نے ایک دوسرے کی بولی سیکھی ایک دوسرے کے وقت کا خیال رکھا اور ایک ٹیم کی طرح کام کیا کچھ دوست آج بھی شوشل میڈیا پر موجود ہیں ایک وقت آیا کہ مجھے قبیلے کا لیڈر بنا دیا گیا میں نے نئی حکمت عملیاں بنائیں ٹیم کی کمزوریاں پہچانی ٹورنامنٹس میں شرکت کی